میں شمالی ہندوستانی کھانا بنانا پسد کروں گا کیونکہ میں یہاں دلّی کے آس پاس رہتا ہوں اور یہاں کا کھانا بنانا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے میرا مسلسل جماعت میں وقت لگتا رہتا ہے جس میں میری خدمت آتی ہے تو میں سبھی ساتھیو کو کھانا پکا کر کھلاتا ہوں جس میں کئی بار ہم تہاڑی بناتے ہیں جیسے کہ چاول گوشت آلو کو ایک ساتھ ملا ملا کر بھون کر مسالوں میں تیار کر کر چڑھا دیتے ہیں اِس کے علاوہ بریانی بھی بناتے ہیں کئی بار ہم قورمہ بھی بناتے ہیں اور سبھی ساتھیوں کو بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر جماعت میں میرا بنایا گیا کھانا سبھی لوگ پسند کرتے ہیں اور بہت مزے سے کھاتے ہیں لیکن یہی گھر پر یہ کھانا مجھ سے صحیح نہیں بنتا